ओरैनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला हिसाबै खुंनाय फोरबो जेरै बैसागु फोरबोखौनो गिबि बुंजायो जेरै जोङो बैसागु हिसाबै संक्रान्ति जेनेबा जोङो सैत्र' जोबनायखौ जोङो संक्रान्ति होनो संक्रान्तियाव जोङो मा होनगोन मोसौनि मोसौ थुखैनाय होनो दा जोङो ओइदिनखालि जोङो खुंखाबो जानाय जायो जा बे खुंखा जानाया जोङो गोबां मैगं जेरै खुंखा ओरै रायदों बिजौ खांसिंसा खिफि बेन्दों मथामथि बेहेल सु बेहेल बिजौ थाराय बेफोरबायदि गोखा गोखै गासैबो मैगंखौ जोङो सेजौनिबो बारा खांनानै जायो दा बेफोरबायदि जायोब्ला गोदोनि मानसिफोरनि बुंनाय मथे दा भेकसिन हिसाबै खामानि होयो होननानै बुंदों दा बेयो जोङो बेफोरखौ न'खराव बानायनाय जायो जोङो संक्रान्ति खालि जायखि जि सङा बे संक्रान्तियाव मोसौ थुखैनाय जायो दा जोङो जायफोरहा मोसौ दङ मोसौखौ जोङो माला गानहोयो लाव फान्थाव ओमफ्राय मा होनगोन दाउआ बिबारबो आरो बे मा होनगोन मोसौ बुग्रा मोनसे दंफां दङ बे दंफां नि बिलाइ आरो बेफोर हालदै आरो बेखौ खानानै जोङो माला थुनानै गोदोनायाव आलायो आरो बिनिफ्राय मा होनगोन मोसौखौ जोङो थुखैनानै हांगार फुनो बेफोरबायदिनो जोङो संक्रान्तिखौ फालिनाय जायो आरो बैसागु हिसाबै जाहा से बैसागनिफ्राय माखासे रंजानाय सोलियो जेरै जोङो गामियाव बोराय बुरैखौ गिबियावनो बेराय बेराय जोङो मान होयो आरो जोङो मानजों लोगोसे बिदिनो जोङो फालिफोर बा माबाफोर जों बरायनाय जायो बैसोगोरा मानसिफोरखौ दा बेफोरबादि जोङो बैसागु फोरबोखौ हारिमुजों लोगोसे जोङो फालिलांबाय थायो दा जोंहा फोरबो हिसाबै जोङो गामियाव मा होनगोन दिवालि दिवालिखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो एसे नङा जोङो उन्दै समनिफ्रायनो फालिबोयो जेनेबा जोङो दिवालि समाव मा होनगोन लामायाव थालिर बिफां गायनानै जोङो मम सावगोन मम सावनानै जोंहा दानि दा मा होनगोन कारेन्टजों फोजोंनाय मा होनो रिथि रिथाव बाल्ब सुवा होमब्ला बे बाल्बखौ जोङो फोजोंनानै समायना खालामगोन आरो लोगोसे जोङो खुसिजों जोङो फटका गावनानै जोङो रंजायै रंजायो दा जोङो

बैसागु हिसाबै जोङो बेयाव बैसागु जाहा हारिमुयाबो थाफायो गाननाय जोमनाय जाहा गासैबो जोंनि हारिमुआ राव बेफोरो गासैबो बेरखाङो जोङो आरो बेयाव जाहा माखासे दामनाय आगजुफोर जेरै खाम सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरबादि दामजुखो जोङो बे फोरबोआव बाहायनाय जायो आङो बिनि सोमोन्दै आङो

बेखिनिखोनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय